ہیلو ہاں ہیلو اوسٹمر میرا نام ضیاء الرحمٰن ہے اور میں اپنی گمشدہ موٹر سائیکل کی اطلاع دینا چاہتا تھا میں نے اسے ایک اسٹور کے باہر کھڑا کیا لیکن جب میں واپس آیا تو غائب تھا سر بالکل یہ ایک سیاہ ہونڈا سی بی آر ون ففٹی ہے اور لائسنس پلیٹ نمبر ایم ایچ زیرو نو اے بی ون ٹو تھری فور ہے میں نے اسے آج سہ پہر تین بجے کے قریب ایم جی روڈ پر چوپر مارٹ کے پاس پارک کیا تھا ہاں جی میرا فون نمبر بیانوے زیرو نو بیانوے چونتیس بارہ ہے شکریہ افضل عمر میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں ہاں جی میں کوشش کروں گا ایک بار آپ کا پھر شکریہ ہاں آپ بھی افضل عمر خدا حافظ